बचपन मे हमसब खेलै धुपै रहियै खेलै धुपैके समयमे गुल्लियो डंटा खेलियै हरदी बाँसा कहै छै से खेलियै कबड्डी खेलियै ताहिके बाद जे है से पढ़ए लिखै छलियै तऽ इसकुलमे भी कबड्डी खेलियै ओहिके बाद जे है से मानि कऽ चलियौ जे हमरा आरके जे पढ़ाइ लिखाइ छोरलियै तऽ खेती बाड़ीमे लगलियै आ खेतीये बाड़ी समयमे विवाह शादी भेलै बालबच्चा भेलै तऽ एहिमे समय जे है से बितैत गेलै समय एवम प्रकार जते खेतीबाड़ी केलियै ताहि टाइममे जे है से हमसब खेल धुपमे समय व्यर्थ कऽ देलियै आब बाकी जे है से समय आब बचलै बुढ़ापा आबि गेलै एहि टाइममे जे है से हम अखन कि कए सकै छियै हमरा सबके खेतीबाड़ीमे जे है से खेत जे है से दोमत मिट्टी बलुआही मिट्टी ढाबमे छै चौर परै छै गाँव सँ पूर्व ताहिमे जे है से मटयारी भी है खद्दा है मनै ओहिमे पञ्चम मट्टी भी है मटयारी भी है आ गाँव से पूर्व जे छै से पञ्चम मट्टी कहबै छै ओहिमे फसल ऊपजै छै मक्का आलू बाकी जे जतेक चलि रहलै हन काज से एहिमे जे अपन लोक जीवन निर्वाह करै छै हमसब जे जीवन निर्वाह केलियै एतेक दिन ताहिमे समय बितैत गेलै एनाही समय काटैत गेलियै बचपनमे बहुत हमलोग खेल धुप करैत रहियै खेल धुप केलाके बाद जे है से पढ़ाइ लिखाइ केलियै ओहि टाइममे जे है से उन्नैस सए बहत्तरि मे एलेवेन्थमे पढ़ैत रहियै एलेवेन्थमे हमरा दू बिषयमे क्रॉस लागि गेलै हिन्दी इंग्लिशमे ताहि लऽ कऽ फेल कऽ गेलियै दसमाँ पास केलियै भोरे सापुर हाइ इसकुल से आ यहाँ जे है से मिडिल इसकुल भोरे जयराममे छलै तऽ भोरे जयराममे अठमाँ बोर्ड परीक्षा दऽ कऽ पास कऽ कऽ हाइ इसकुलमे गेलियै वहाँ नओमाँमे नाम लिखेलियै वहाँ सँ पढ़ि कऽ हमे आर जे परीक्षा दै लए गेलियै तऽ चलि गेलियै हसनपुर हसनपुरमे सेन्टर भेलै वहाँ हसनपुर परीक्षा देलियै मैट्रिकके एलेवेन्थ क्लासके ओहि टाइममे ऊन्नैस सए तिहत्तरिमे परीक्षा देलियै वहाँ दू विषयके क्रॉस लागलै मने एक्सपेल्ड भऽ गेलै तऽ हमे चलि गेलियै दरभङ्गा जिला इसकुलमे जिला इसकुलसँ परीक्षा दऽ कऽ एलियै तऽ ओहिमे रिजल्ट बढ़िऑं निकललै ताहि दिनसँ हमसब जे है से बैसल छियै घर पर तब खेतीबाड़ी करऽ लगलियै खेतिए बाड़ीमे सारा ओहिदिनसँ बीत रहलै हँ समैया मट्टी ऊपजाउ हमरा सबके जे छैनि तै के लिये सरकार जे है से कोनो मदद नै करैया